मां मुंहिंजे घर में उषा कंपनी जो पंखो वरितो आहे उहो ॾाढो सुठो आहे उनजो पावर बि घटि थो खणे ऐं कैपेसिटर बि सुठो अथस ऐं रंग बि ॾाढा सुठा सुठा हुनमें निकिता आहिनि ऐं जे मां हुनखे सफ़ा करियां थी त थोरी हुनमें धार बि कोन्ह अथस न त मो अॻे फैन हणायो हो त हुनमें धार हुई पर उषा कंपनी जा फैन ॾाढा सुठा निकिता आहिनि त मां चाहियां थी की मां पंहिंजे सभिनीनि घरनि में उषा जा ई पंहिंजे रूमनि में हणाइ छॾियां ॿिया ऐं उषा जा ई फैन हणाइ छॾियां मूंखे हिन जी क्वालिटी ॾाढी वणी आहे